बिजाबनि अनगायै लाइसि खौरां बिलाइफोर फरायबाय खौरां बिलाइखौहाय फरायनाय बिजाब फरायनायनि अनगायैबो माखासे फरायफादेरलांनांगौ जायो खौरां बिलाइ फरायोब्ला मैया मा जाथाय जादों गाबोन फुं मा जागोन बेफोरखौ मिथिनाय जायो बिनिखायनो बिजाब फरायनायनि अनगायै खौरां बिलाइबो फरायफानांगौ जायो खौरां बिलाइयावहाय गोबां लिरगिरिफोरानो गावसोरनि खन्थाइ लिरनाय सल' लिरनाय बेफोरखौहाय खौरां बिलाइयावहाय बिसोरो लिरनानै साफायना हरो खौरां बिलाइयावहाय गोबां जायगायाव जानाय जाथायफोर गासिखौबो मिन्थिनो मोननाय जायो खौरां बिलाइ फरायाेब्ला साख्रिफोरनि सोमोन्दै अहाय अहाय बबे जायगायाव मा साख्रि ओंखारगोन बबे जायगायाव माबायदि मानसि नांगौ बेसेबां फरायनाय नांगौ माबायदि दिप्ल'मा लानाय गासैखौबो खौरां बिलाइनि गेजेरजों मिन्थिनो हायो खौरां बिलाइया खौरां बिलाइखौ बर' फरायोब्ला गोबां बर'फोरनि खन्थाइ लिरनाय गासैखौबो मोननो हायो फरायनो हायो गोबां जायगायावनो खेलाफोर जानाय मोसानाय बायदिफोरखौहाय खौरां बिलाइयाव खौरां बिलाइ फरायबा मिन्थिनो मोनो ओंखायनो बिजाबनि अनगायै खौरां बिलाइखौबो फरायनाय जादों खौरां बिलाइ खौरां बिलाइखौहाय बेफोबायदि दस्रा जायगायाव जानायफोर जाथायफोरखौ मिन्थिनो थाखाय फरायनाय जायो जेनबा साख्रि नागिरनाय मानसिफोरा साख्रिखौ जेनबा खौरां बिलाइनि गेजेरजों मिन्थिनाय जायो बेखौहाय मिन्थिनो थाखाय खौरां बिलाइखौ फरायनाय जायो गोबां बिथिंनि थाखाय खौरां बिलाइया मोजां फारफ्रोमबो बिथिंनि थाखायनो खौरां बिलाइखौ फरायनांगौ जायो खौरां बिलाइ फरायोब्ला गासैबो जाथायफोरखौनो मिन्थिनो मोनो